राजा सलहेशके पूजामे मिथिला जट जटिनवला गीत सभ लोक करै ऑरकेस्ट्रा प्रोग्रामके भी विचार विमर्श कऽ कऽ मँगाकऽ प्रोग्राम लोक करबै हइ राजाके पूजा भी होइ हइ उधर आओर मानव भी बजै हइ लोकसभ मिथिलामे आकऽ सभ आदमी ओहिसँ पूजाके बैठिकऽ सभ आदमी देखरेख करै छथिन ऑरकेस्ट्रा भी मँगाकऽ हर आदमी प्रोग्राम कराबैके कोशिशमे रहै छथिन जे कोनो झगड़ा लफड़ा नहि होइ आओर राजा सलहेशके पूजा बहुत अच्छा सम्पन्न हो जाइ जे लोकसभ कहै जे पूजा देखे गेलिए तऽ भगत भी अच्छा रहथिन अच्छा तरीका से भगतै करैरे रहथिन आओर लाठी लऽ कऽ पूजापाठ सभके विभूत अच्छा अच्छे तरीका से हाँ जटा जट जटिन भी के अथी कऽ कऽ गाना गाकऽ सभ आदमी राजाके पूजा कऽ कऽ अपना अथी गीतहारिके बोलाकऽ हर आदमी राजाजीके पूजामे गीत गा रहलखिन हँ उधर भगत भी अपना पू पूजामे लागल छथिन जट जटिन भी लागल छथिन हर आदमी अपना राजाजीके पूजाके समक्षीमे हर व्यक्ति अपना भगवानके दर्शनके लागल छथिन मानर बजाकऽ ऑरकेस्ट्राके भी प्रोग्राम रखल गेलै ले महिला लोक हरेक आदमी अपन अपन समय दऽ कऽ पूजा केलिए अथी बेबस्था केलखिन परसादी पान फूल ई सभके लिट्टी खीर लिट्टी बनबैकऽ पूजा कऽ कऽ पुजिकऽ मानरवलाके हर व्यक्तिके बजाकऽ हर गामके लोक सभकिछु त्योहार आयोजन जताएल गेलखिन नृत्यके अहम समाजमे महत्वपूर्ण भूमिका अऽ हो होइत हइ अहाँ सभ आदमी मिलकऽ एहि पूजाके आगेके पऽ प्रक्रियाके रखिऔ